तक्नीकीअ टैक्स टू स्पेस ट्रांस्लेशन जे रुप में जेके ॿुढा बुजुर्ग माण्हूं थींदा आहिनि यां जेके नेत्रहीन आहिनि उन्हनि जे लाइ तमामु मदद वधीक कई आहे छो जो जीअं बुजुर्गनि जो छा वॾे जमा वॾी उमिरि में अखियुनि जी रोशनी घटि थी वेंदी आहे उन्हनि खे ॾिसजंदो काने त अहिड़ी स्पीड अहिड़ी स्थितीअ में हू पंहिंजी ॻाल्हि कीअं टाईप कंदीअं यां छा इन खां सुठो त हू मुंहुं सां ॻाल्हाए करे पंहिंजो आवाज सां पंहिंजी समस्या ॿुधाए सघनि था ऐं उन जो जवाब बि जेकॾहिं वॉईस में थो अचे त हू ॿुधी करे उन जो रिप्लाए अंदरि मना समुझी सघनि था अहिड़ीअ स्टाईल सां नेत्रहीननि खे वीचारनि खे कुझु कोन ॾिसिजंदो आहे त उहे बि आहिनि ईअं वॉईस ट्रांस्लेशन जे थ्रू आराम सां हिक ॿिए सां कंवरसेशन करे सघनि था कंहिं सवालनि जो जवाबु पुछी सघनि था का समस्या आहे उन खे एक्सप्लेन करे सघनि था कंहिं डॉक्टर सां कंसल्ट करे सघनि था अहिड़ीअ तरह टेक्नोलॉजीअ इहो ॾाढो सुठो कमु कयो आहे